पहिलुका नाँच जे छलै हेँ जे सांस्कृतिक नाँच छलै हेँ ओहिमे ढोल मृदङ्ग झालि एहिपर कलाकार नाचि लैत रहै लेकिन आबके जे नाच छै ओहिमे बड़का बड़्का ड्रम आबि जाइत छै ओकरामे गिटार आबि जाइत छै ओकरामे आरो आरो इंस्ट्रूमेंटके जे उपयोग हुअऽ लगलै हेँ ओहिसँ लोकके कनिटा मनोरञ्जन तऽ ठीक छै मनोरञ्जन होइत छै लेकिन पिछुलका के जे आनन्द छलै हेँ से अखनिकामे नहि छै